गोंयांत हिंदू मुसलमान आनी क्रिस्तांव धर्माचे लोक एकवटांत रावतात ज्या लोकवस्तींत हांव रावतां थंय क्रिस्तांव समाजाचे लोक रावतात त्या खातीर त्या समाजा बद्दल एक खास आकर्शण म्हाका आसा ह्या समाजाचे लोक दर आयताराक मिसाक वतात आपल्याच्या धर्मा बद्दल आपल्या भुरग्यांक शिकयतात ताका दोतोन म्हणटात खास वय जाली म्हणटकच क्रिज्म कुम्यांव अशे तरेचे तांचेर संसकार घालतात त्या भाशेन एकवटान रावतात तांगेली नाताल ही परब जेजू क्रिस्ताचो जल्मदीस खूब व्हडा उमेदीन मनयतात आनी म्हज्या शेजराक ह्या समाजाचे लोक रावतात त्या खातीर नातालाचे निमतान आमी तांगेर वचून ह्या फेस्ताची उमेद वाडयतात तशेंच क्रिस्तांव समाजाचे लोक गांव गांवांनी आशिल्ल्या इगर्जेचें तशेंच कोपेलाचे थळावें फेस्त जें आसा तें व्हडा उमेदीन मनयतात आनी ह्या फेस्तानीय बी हेर समाजाचे लोक एकठांय जावन वतात आनी ताची खोस उमेद वाडयतात तांच्या खाणाचेर तांच्या जिनसाचेर पोठभर थाव मारतात अशे तरेन एकवटान जगपा खातीर आनी आमी दुसरे धर्मांकूय बी आपणावपाक जाय